हलो हा हा मां गोल्डन स्टील एप्लाइंसेज़ सां थो ॻाल्हायां हा हा मां पई तव्हांखे टी वी जो ॿुधायां स्मार्ट टी वी खपे त मां मां तव्हांखे कंपनी ॿुधाईंदी कहिड़ियूं कहिड़ियूं सुठियूं आहिनि ऐं बजट बि हिकु रीअलमी रेडमी सेमसंग वन प्लस त तव्हांखे कहिड़ी खपे रेडमी ॿुधो तव्हांखे इन्स्टाग्राम खपनि ॿटींह इंच त मां तव्हांखे ॿटींह इंच में रेडमी जो टीवीअ जो रेट ॿुधायां भाउ ॿुधायां अ ॿटींह इंच रेडमी तव्हांखे सोरहं हज़ार पवंदी ऐं इएं अगरि तव्हां ॿटींह इंच रेडमी ॾींदो ना वन प्लस में तव्हांखे घटि में घटि वींह हज़ार तक हली वेंदो ॾिसो अगरि तव्हांजो हेॾो बजट न आहे त रेडमी बि सुठी आहे सुठो लम्बो टाइम हले थी अच्छा पोइ बि रेडमी सुठी आहे सौरहं हज़ार में ॿटींह इंच सुठी आहे अ वींह हज़ार वारी वन प्लस डन करियां ठीकु आहे ॿटींह इंच चई ना हलो हलो स्मार्ट टी वी हलो हलो मां लिखी छॾियो आहे ठीकु वॉशिंग मशीन जैसे कि गोदरेज बि आहे सेमसंग बि आहे ॿियूं बि इलाही कंपनियूं आहिनि त मां तव्हांखे गोदरेज ऐं सेमसंग ॿुधायां थी त तव्हांखे अच्छा सत अच्छा सत पॉइंट्स सत पॉइंट्स पंज के जी में तव्हांखे सेमसंग मिली वेंदी ॿारह हज़ार में हा सेमसंग जाम सुठी आहे ॿारहं हज़ार अच्छा ठीकु आहे त हिकु हा वन प्लस जी तव्हां टी वी कीअं वींह हज़ार वारी स्मार्ट टी वी ऐं हिकु इहो सेमसंग जी सत सत वन पॉइंट फाइव के जी की है न सत पॉइंट पंज हा ठीकु आहे ठीकु आहे डन डन डन ऐं भिति अच्छा भिति वारी ए सी खपे अच्छा अच्छा हुनमें हिकु आहे सेमसंग पंजाह हज़ार जी आहे

अ इहो ॾेढु टन ॾेढु ॾेढु हम्म हिकु एल जी आहे त उहा आहे ॿाए ॿाएतालीह हज़ार जी आहे हिकु सेमसंग पंजाह सेमसंग पंजाह जी आहे ॾेढु टन ऐं एल जी ॿाएतालीह हज़ार आहे ॾेढु टन ॾिस ॾिसो ॿुधो ॿई कंपनी जाम सुठियूं आहिनि जेके सेमसंग पंजाह जी थी पए तव्हांखे एल जी ॿाएतालीह जी थी पए त तव्हां सोचो आहे तव्हां जेतिरो आहे बजट आहे असांजे जेतिरो पोइ ठीकु आहे तव्हां भले एल जी जी वठो एल जी बि जाम सुठी आहे हलो हलो ठीकु आहे ठीकु आहे ऐं बैच ॿियो छा थो खपे तव्हांखे फिर्ज खपे थो रेफ्रिजरेटर अच्छा त फ्रिज घणा खपनि दरवाजे वारा हिकु दरवाजे ॿ दरवाजे फोर दरवाजे वारा त मां तव्हां एल जी जी बि आहे सेमसंग जी बि आहे ॿ दरवाजे वारी अघु सेमसंग जो चोवींह हज़ार आहे ऐं एल जी जो सतावीह हज़ार आहे ॿ दरवाजे वारो हा ॿई ॿई सुठियूं आहिनि जाम जाम सुठियूं आहिनि ॿई वधीक फ़ीचर त मां चवां थी एल जी में सुठा आहिनि पर चङो टाइम थी हलजी एल जी चङो टाइम हलंदी तव्हांखे हा वॉरंटी ॿीं साल जी तक आहे रेफ्रिजरेटर फ्रिज में अच्छा ॾिसां तव्हां हिकु फ्रिज डन कयो आहे एल जी जो सतावीह हज़ार वारो ऐं वन प्लस जी टी वी वींह हज़ार वारी स्मार्ट टी वी कई आहे वॉशिंग मशीन तव्हां सेमसंग इन ॿारहं हज़ार वारा कयो आहे त तव्हां पेमेंट कीअं कंदव कैश की जी पे कंदा अच्छा त तव्हां ॿुधो ना तव्हां पंहिंजो एड्रैस ऐं नालो त ॿुधाए छॾियो नंबर बि ॿुधाए छॾियो मूंखे ठीकु आहे अच्छा अच्छा हा ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हां साम्हूं साम्हूं का बि ॾिसो सभु चीजियूं ठीकु आहे तव्हांखे मुंहिंजी दुकानु जो एड्रैस ख़बर आहे ना हा हले हले ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे